बैस्ट सैलर जेह्ड़ा एह् फूड वास्तै ऐ ते असें लाईक करने आं इस्सी स्विगी गी साढ़े लोकल ग्राएं दे बिच बी स्विगी आह्ले जेह्ड़े न ते एह् आई जंदे न ते जेह्ड़े जोमैटो आह्ले न ते एह् ग्राएं दे बिच घट्ट आंदे न ते ओह्दे वास्तै असें जेह्ड़ा ऐ एह् लाईक करने होनें आं स्विगी गी ते इनें जदूं ऑर्डर दिन्ने होन्ने आं ते एह् कॉल उप्पर पूरी इंदे कन्नै गल्ल बात होई जंदी ऐ साढ़ी के इनें नूं असें लखाई ओड़ने होन्ने आं के सानूं अस रेस्टोरेंट दा इनें नूं नांऽ दस्सी ओड़ने आं कि सानूं ओह्कड़े रेस्टोरेंट च एह् चीज चाही दी ऐ ते एह् बेचारे जंदे न ते एह् साढ़े वास्तै जेह्ड़ा अच्छा खाना पैक करियै ते साढ़े घर तकर पूरा सेफ पजाई ओड़दे न रेस्टोरेंट होटल जो बी अस इनां नूं लखाने आं ते उत्थें जाइयै एह् साढ़े वास्ते पूरा मतलब कि स्वीट डिश जेह्ड़ी ऐ ओह् पैक करियै साढ़े वास्तै लेआंदे न ते ओह्दे वास्तै असें जेह्ड़ा इस्सी स्विगी गी जेह्का लाईक करने आं